गुड मॉर्निंग फ़्रेंड्स मेरा नाम जैसा कि अनुभव है और मैं आपसे ऑनलाइन जो मार्केटिंग है ऑनलाइन परचेज़िंग है इनके बारे में अपने जो पॉज़िटिव थॉट्स हैं वो सेयर करना चाहता हूँ जी मेरा मेन जो आपको अवैर करने का परपज़ ये है कि जो आजकल ऑनलाइन फ़्रौडलैंडस हो रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स चाहे जो भी हों सब आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए अपने सेयर्स को बढ़ा रहे हैं तो फिर ये है कि आप जभी भी खरीदें तो उसका रेटिंग देखें फ़ीडबैक चेक करें ब्रांड है कि नहीं ये चेक करें और ध्यान दें कि आप आपने प्रोडक्ट्स की खरीदारी करते हुए कहीं धोखा ना खाएँ ठग ठगे ना जाएँ क्योंकि अभी मैंने हाल में ही एक वॉच खरीदी थी तो वॉच का क्या है कि वॉच तो ब्रांडेड नहीं थी जिस वजह से उसके मतलब कलर में काफ़ी दिक़्क़त आ गई कलर वलर उसका छूट गया और उसकी बैटरी में भी दिक़्क़त आई तो फिर जो मेरा अनुभव ये है कि मतलब जो वॉच है वो मुझे ऑनलाइन ना परचेज़ करके मतलब ऑफ़लाइन परचेज़ करता तो वो काफ़ी बेहतर मिल जाती और ऑनलाइन क्या होता है वो दावे करने हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी हाई क्वालटी जैनुइन और रेयर है और हालाँकि ऐसा हर टाइम में होता नहीं है जो मैंने जो वॉच खरीदी थी उसके कलर में भी काफ़ी फीके पड़ गए हैं और जो वॉच से जो मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि इतने टाइम तक ये ड्यूरेबल रहेगा ये उतना ड्यूरेबल ना होकर के काफ़ी कम समय तक वो रहा सो जो मेरा ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ़ वो ज़्यादा ना होकर के काम है सो दोस्तों मैं आपको भी यही अवगत कराना चाहता हूँ कि मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदारी करते समय आप हमेशा सावधानी रखें कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको हर तरीक़े से वैरीफ़ाइड करें और उसकी रेटिंग्स चेक करें और प्रोडक्ट्स का ड्यूरेबल कैसा है और लोगों के कमेंट्स चेक करें ताकि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो बेहतर से बेहतर खरीदें ताकि आप किसी भी प्रकार से ठगे ना जाएँ हालाँकि लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐडस हैं और इतना ऐडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं कि मतलब चाहे अच्छा प्रोडक्ट हो चाहे खराब हो लोग ऑनलाइन ऐडवर्टीज़मेंट के बहकावे में आके वो प्रोडक्ट्स बिना जाने सुने खरीद लेते हैं और बाद में नतीजा ये निकलता है कि उन्हें जो अपने प्रोडक्ट्स से ऐक्सपेक्ट होती है जो उम्मीद होती है वो उसपे खरा ना उतर के उससे फीका निकलता है जिस वजह से लोगों को बाद में काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है और इस महंगाई के ज़माने में अगर हम किसी भी चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो हमें काफ़ी होशियारी से और सावधानी पूर्वक खरीदारी करनी चाहिए ताकि हम किसी भी जालसाज़ी में या फिर ठगी में ना आ पाएँ